ہلو سلام علیکم سر سر آپ زہرا پبلک اسکول سے بات کر رہے ہیں سر میں حماد کے فادر بات کر رہا ہوں سر میرا بیٹا آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے ابھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ اسکول اسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے تو میں اس کی چھٹّی کے لیے آپ کے پاس کال کیا تھا کہ آپ اسے جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی چھٹّی دے دیجیے تو سر اس کے لیے مجھے درخواست مجھے آپ کے پاس بھیجنی پڑے گی یا آپ ایسے چھٹّی اپروب کر دیں گے سر جو اس کے جو چھوٹ جائیں گے جو درس اس کا سبق جو چھوٹ جائے گا وہ کیسے مینیج ہوگا بعد میں یس سر جی سر میں نے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں اور ابھی میں نے اس کو لے کر گیا تھا آپ بھی دعا کریے کہ اس کی کوئی زیادہ بڑی بیماری نہ ہو میں نے چیک اپ کروایا ہے نہیں نہیں نہیں بس یہی سوچا میں آپ کو کال کر کے بتا دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس لیے میں نے سوچا آپ کو کال کر کے اور لیوس لیو بھی لے لوں اس کی جی جی جی تو سر اس کی چھٹّی آپ کر دیجیے گا لگا دیجیے گا بہت بہت شکریہ سر آپ کا جی ٹھیک ہے سلام علیکم